जोंनि थानाय खाथिआवथ' दङ बावखुंग्रि बावखुंग्रि बे जोंनिनो ओरै नामजादा बिराद गोजौ हाजोआबो आरो बे हाजो गाखोनाय समबो फैयो आरो मोनसे बे समा जाहैबाय बैसागु बोथोर बैसागु बोथोराव गाखोयो संख्रान्थि समनिफ्रायनो बिराद मानसि फैयो आरो बिराद मानसि गाखोयो बिदिनो बा लाख द' लाख बेबायदि मानसि जायो बिराद बिहिर जायो आरो होमबाबो एथबां बिहिर जाबाबो मानसिफ्रा बिराद गाखोनो लुबैनानै फैयो आरो बे जायगाआव ओरैबादि बिराद इन्टारेस्ट ज' ज' गाखोनो बिराद मोजां आरो बेयाव बेराथ खेला थेला बायदिसिना फ्रग्राम जायो फांसन बायदिसिना कालसार नि जायो बेबायदि बिराद मोजां इन्टारेस्ट मोनसे इन्टारेस्ट जायगा आरो हाजोआबो बिराद गोजौ गोजान गोजान निफ्राय बिराद फैयो गारि भारा गारि रिजार्ब लानानै बिराद बेबायदि आरो